क'क्राझार जिल्लायाव सिगाङाव जों उन्दै समाव नुबोबाय समाव बांद्राय जौगाथाय रांखान्थि जौगाथाय नङामोन आरो दा लासै लासै फैयै फैयै फैनानै रांखान्थि जौगाथायनि जौगाथायनि थाखाय रांखान्थियारिनि थाखाय बेफार फालांगियाव जोबोद मोजां आरो दा बिजिनेसनि थाखायबो जोबोद मोजां आरो लासै लासै जोबोद मोजां जालांनो हमबाय बेफार फालांगिफ्राव जेरै गांजिमा बाजार बेफोरबो जाबाय आरो मोजां मोजां दखानफोरबो बहुत जाबाय जेरै आरो थिनालि थिंबो ओरै हाथाइ बाजार जोबोद मोजां जाफैबाय आरो हरै टाउन थिंजायथ' गोदोहाय बांद्राय गैयामोन बेयावबो बिराथ आफग्रेद जाबाय मोजां मोजां दखान आरो मोजां मोजां रेसतुरेन्ट बहुत जाबाय आरो बेफोरखौ बिजनेस खालामनानैबो गावनि आथिंआव गाव गसंनो हानाय जाबाय